जी हाँ हम कपड़े धोने के लिए सामान्यतः दो प्रकार से कपड़े धो धोते हैं एक हाथ से और एक मशीन से हाथ से हम कपड़े जब धोते हैं जब थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो उन उनको हाथ ही से धो लेते हैं क्योंकि मशीन से अगर धोएँगे उनको तो पानी ज़्यादा लगता है उन में और दूसरे में अगर बहुत सारे कपड़े हैं हमारे पास तो हम मशीन का प्रयोग अच्छा मानते हैं क्योंकि उस में जब जो टब में पानी भर जाता है तो उस टब को उस टब का पानी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और फिर लास्ट में उसको ड्रेन कर के बाहर निकाल सकते है और उसके बाद अलग अलग मौसम में हम कपड़ों को हम इस तरह से सुखाते हैं कि मशीन में धोने के बाद उनको ड्रायर में डाल दें तो अस्सी परसेंट कपड़े तब सूख जाते हैं और बीस परसेंट कपड़े एक दो तीन घंटा दो चार घंटे टंगे रहने से उनकी जो उमस रहती है वो निकल जाती है और दूसरा तरीक़ा ये है जब गर्मी के मौसम में कपड़े धोने के बाद हम उनको छत्त में अच्छे से निचोड़ के डाल देते हैं तो तब वो जल्दी सूख जाते हैं और अब पानी बचाने के बहुत सारे तरीक़े हैं उन में से कि एक जब कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है और जो जिस में निरमा नहीं मिला हो जो निरमा ना युक्त हो वो वाले पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं जिस में पानी का उपयोग भी बढ़ सकता है और पानी की कमी भी नही हो सक नहीं होगी